इक्कीस हज़ार ओ एक सौ बहत्तर चौदह हज़ार पाँच सौ साठ वो अट्ठारह हज़ार सात सौ नब्बे सत्रह हज़ार वो दो वो नौ आठ सौ सत्ताईस छब्बीस हज़ार पाँच सौ अट्ठाईस